नमस्ते दीदी हमें साइकिल ख़रीदना है हमें रेड साइकिल चाहिए बच्चों के लिए आप कितने तक देंगे साइकिल मेरा बच्चा पाँच साल का है

तो हमें रेड कलर साइकिल चाहिए कितने तक रेंज में मिल जाएगी

फ्रेंजर हैं अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महँगा तो नहीं देंगे ना आप अच्छा हाँ तो साइकिल साइकिल मज़बूत रहेगी ना हाँ जैसे कहीं ले लिए कहीं उसका कुछ ख़राब निकल जाए चैन ओन वग़ैरह अच्छा तो कितने दिन की गारंटी लेंगे एक साल या छ महीने तक का अच्छा चलिए ठीक है चलिए ठीक है देखेंगे हम आएँगे आपके यहाँ आपके अच्छा लगेगा और सही रेंज लगाएँगे बस एक आध घंटे में हम आ ही जाएँगे

चलिए ठीक है चलो देखते हैं अगर अच्छा आएगा देखेंगे अगर हमें पसंद आएगा सही रेंज लगाएँगे तो हम आपके पास से साइकिल ले लेंगे अपने बच्चों के लिए चलिए अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा